جی ہمارے علاقے میں جیسے ٹینتھ بچے ٹینتھ کر لیتے ہیں ان مطلب ٹینتھ جماعت کے بعد جو طلبہ کی طلبہ کی جو مطلب جو کر سکتا جیسے نیٹ ہے آئی ٹی آئی ہے کوئی پالیٹکنک کرتا ہے کوئی بی اے کرتا ہے مطلب وغیرہ وغیرہ سارے کورسز کئے جاتے ہیں کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے مین چیز نیٹ ہے نیٹ کا بھی کرنا چاہیے نیٹ ہے نیٹ کرتے ہیں ٹینتھ ٹینتھ ہے ٹیولتھ کے ٹیول کرتے ہیں پہلے پھر نیٹ کی مطلب کوالیفائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی نیٹ کرتا ہے کوئی آئی ٹی آئی کرتا ہے کوئی بی اے کرتا ہے کوئی بی کام کرنا کرتا ہے کوئی بی ایس سی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ